یوں تو مجھے جس مذہب کو مانتا ہوں وہ مذہب مجھے بھی زیادہ پسند ہے اور اس مذہب کی ہر ایک بات ہر ایک چیز مجھے اچھی لگتی ہے کہ میں کسی دوسرے مذہب کی طرف دھیان نہیں دیتا کیونکہ مجھے میرا مذہب بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن جیسا کہ آپ نے پوچھا ہے تو مجھے ایک مذہب اور اس کی کچھ عادتیں اور طور طریقے بہت اچھے لگتے ہیں وہ مذہب ہے سکھ مذہب سکھ مذہب میں کھانا کھلانے اور بھوکے کے پیٹ بھرنے کا جو رواج ہے وہ جو طریقہ ہے وہ مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے سکھ مذہب دنیا کا ایک ایسا مذہب ہے جن میں شاید یہ بتایا گیا ہے کہ دوسروں کا پیٹ بھرنا بہت اہم بات ہے اور شاید یہ ان کے یہاں عبادات میں شامل ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سکھ مذہب کے لوگ جگہ جگہ لوگوں کو کھانا کھلانے میں مختلف جگہ پر بھوکے لوگ رہتے ہیں یہ لوگ ان کا پیٹ بھرتے ہیں اسی لیے مجھے سکھ مذہب کا یہ عمل بہت اچھا لگتا ہے اسی طرح سکھ کے یہاں صفائی کی زیادہ دھیان رکھی جاتی ہے اور وہاں جو بھی جاتے ہیں ان ان کے مذہب کے جو بھی جاتے ہیں وہ لوگ وہاں صفائی میں دھیان دیتے ہیں اور صاف ستھرا رکھتے ہیں سب کچھ کو صاف کرتے ہیں اور صاف صفائی میں دھیان بھی رکھنا چاہیے کیونکہ ہمارے مذہب میں بھی کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے اس لیے ہم لوگ صفائی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور وہاں بھی ان چیزوں کو دیکھا گیا ہے اور میں وہاں گیا ہوں تو ہر ایک چیز صاف ستھرا ملا ہے مجھے اس چیز کو دیکھ کر بہت پسند آیا ان سب چیزوں اسی لیے میں اس مذہب کے بارے میں